برسوں سے علی گڑھ شہر میں کئی تبدیلیاں آئیں ہیں خاص طور پر اِس کی مشاہد یہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے علی گڑھ شہر بہت مشہور ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر انٹر نیشنل بچے پڑھنے آتے ہیں کئی جگہ جگہ سے ہر دیش سے اور علی گڑھ علی گڑھ میں یونیورسٹی کے وجہ سے کئی کئی تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اور گورنمنٹ یہاں پہ اچھی طرح سے کام کرتی ہے کیونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اتنی فیمس ہے اور یہاں پہ اتنی بڑی بڑی فیکٹریز فیکٹریز کمپنیز مالس ہر چیز میں تبدیلیاں آئی ہیں پہلے علی گڑھ میں ایسا کچھ خاص نہیں تھا جب سے یونیورسٹی بنی ہے جب سے یونیورسٹی ہے تب سے ہی یہاں پہ ہر چیز بہت اچھے سے تبدیلیاں آئی ہیں اور یہاں پہ علی گڑھ شہر بہت مشہور ہے کیونکہ علی گڑھ شہر میں لوگوں کو بہت سی بہت سی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جیسے یہاں پہ یہاں پہ زیادہ پردشن نہیں ہے یہاں پہ ہر چیز کے لیے بہت فیسلٹیز ہے علی گڑھ شہر بہت اچھا ہے اور علی گڑھ شہر میں کئی طرح کے کام ہوتے ہیں جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور جس سے لوگ اپنی لائف میں ترقی کر سکتے ہیں یہی علی گڑھ شہر کی خاصیت ہے کہ علی گڑھ شہر بہت اچھا اور خوبصورت ہے